ابھی كی اُردو زبان ایسے بولے تو پوری اُردو نہیں رہ گئی ہے اب دوسری زبان جیسے كہ آ انگریزی ہندی مراٹھی سنسكرت اِس كے بہت سے الفاظ عام زندگی میں بولتے وقت استعمال ہونے لگے ہیں پہلے جیسے اُردو بولتے تھے ویسے اب دوسری زبان جیسے لوگ جاننے لگے ہیں تو بولتے روز مرہ كی زندگی میں بولتے بولتے اُس میں بہت سے انگریزی كے الفاظ ہو جاتے ہیں جیسے كہ ٹو ڈے آج كے دِن كی جگہ ڈے بول دیتے ہیں یا ہی ہندی میں ہندی میں ہندی میں آج كا دِن كیسا تھا تو آج كا اِس چیز سے بہت پربھاؤ پڑا یا پربھاوت ہوگیے مراٹھی میں بھی آدھیواس ایسے كچھ كچھ الفاظ جو ہے جو عام زندگی میں اب اُردو اُردو بولنے والے لوگ بھی یہ زبانوں كے الفاظ اُس میں ملا كر اب بولنے لگے ہیں تو جو زبان پہلے اُردو آب اب كی اُردو جو ہے جو جیسے پوری پیور اُردو نہیں استعمال ہوتی ہے اِس میں دوسری زبانوں كے الفاظ اب مكس كر كے بولنے لگے ہیں